हाँ जी मैं शीतल बात कर रही हूँ हाँ जी बोलिए ओके हाँ जी हमारे पास हो तो जाएंगे पर उनके जो है चार्ज वग़ैरह लगेंगे जैसे कि एक ट्रक का जो है वो आप आठ हज़ार समझ लीजिए चार्ज ही वही है जी वो डिस्काउंट हम देख लेंगे पहले आप मुझे बताइए आप को कितने ट्रक लगेंगे और क्या क्या आप का मटेरियल रहेगा

हाँ जी ओके तो आप कितने ट्रक लगेंगे आप को

अच्छा ठीक है है तो हम आप के लिए चार्ज जो है वो सात हज़ार कर देंगे जी हमारे यहाँ तो बज़नेस है तो मीन्स यहाँ से जो है आप सेल कर सकते हो बाक़ी हम जो है वहाँ पर देखेंगे आप का माल जो है बिकवा देंगे जी जो रेट होगा मार्केट में उस हिसाब से हाँ जी तो मैं वही बोल रही हूँ अब बाकी आप बताइए तो हम आप को जो है ट्रक की व्यवस्था करवा देते हैं ओके तो आप ये जो है चारजेस वग़ैरह आप ऑनलाइन पे करेंगी या जब आप आएंगे तभी केश में देंगे फिर ठीक है त मैं उस हिसाब से बिल बनवा दूँगी जी टाइम आप सुबह से आठ बजे के बाद से कभी भी आ सकते हैं मतलब कभी भी हम आप का जो है ट्रक भेज देंगे आप के पास जी उस में दो तीन घंटे तो लग जाएंगे

हाँ हाँ जी जी नहीं आप निश्चित रहिए जी आप उसकी बिल्कुन चिंता मत करिए ठिक